دہلی میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اپنے پورے پریوار کو ساتھ لے کر گھومنے جایا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرے جیسے جامع مسجد لال قلعہ انڈیا گیٹ پرگتی میدان اور کناٹ پلیس اکشر دھام مندر ہمایوں کا مقبرہ لودھی گارڈن راج گھاٹ وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسی جگہ ہے جہاں پریوار کے ساتھ گھومنے جایا جا سکتا ہے